आसामाव बेंकिं आरो इन्सुरेन्स सेक्ट'रा जोबोद जायगायारि रांखान्थि बा जौगानायावहाय बिहिमा होदों जेरै बेंक बेंकआहाय माखासे इन्सुरेन्स पलिसि अफार खालामो आरो गोबां जों बायदि जाय फरायफुनाय गथ'सा आरो जाय फरायखांनाय बिसिनोबो गोबां साख्रि आरि जासिनाय जायो आरो जेखौहाय जोंङो मोनसे बेंकआहाय मोनसे आइ बि पि एस आरो नंङाबा जाय जोंनि इंडियाआव आरो एस बि आइ होन्नायबो एस बि आइ बेंकआवहायबो मोनसे फरिखा जायो जाय आइ बि पि एस पि अ नंगाबा आइ बि पि एस क्लार्क नंगाबा एस बि आइ पि अ नंगाबा एस बि आइ क्लार्क बेफोर एक्जामखौहाय जोंङो बेफोर आन्जादखौहाय होनांगौ आरो बेवहाय उथ्रिनो हायोबा जोंङो बिदि बेंकआवहाय साख्रि मोन्नो हायो आरो जोंङो दा स्टुदेन्ट हिसाबै जोंङो गोबां एकाउन्टस खुलिनो हायो आरो जेरै मोनसे फिक्सड डिपजिट बो दं जेरै मान्टलि मोनसे सेम पैसाखौनो जेसेनो जेनोबा जों सेजौ रां जमा खालामदोंबा बे सेजौ रांखौनो जों जेब्लायबो दानारि जमा खालायबाय थानांगोन आरो जों बे फिक्स डिपजिटखौहाय जों उननाव मोन्नो हागोन आरो नंगाबा माखासे इन्सुरेन्स पलिसि दंङ बेफोर इन्सुरेन्स पलिसिआवबो जोंङो एप्लाय खालामनो हायो आरो गोबां जोंनो लन होनो हायो आरि बिदिनो जोंनि माबाफोर बिजनेस खुलि माबाफोर हाबाफारि मा माबा बिदि बेफोर खुलिनो बाबो हेफाजाब होयो आरो